جی ہاں میں الرجی کے خطرات سے آگاہ ہوں الرجی ایک حساسیت ہوتی ہے جو کسی مخصوص چیز یا موادا سے ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جسم میں مختلف رد و عمل پیدا ہو سکتے ہیں الرجی کے کچھ خطرات اور ان سے بچاؤ کے طریقے درج ذیل ہیں الرجی کی صورت میں سانس لینے میں مشکل ہو سکتی ہے جیسے دمہ یا دمہ بھی ہو سکتی ہے جلد پر خارش سرخی دانے یا جھالے نمودار ہو سکتے ہیں ناک میں خارش ناک بہنا آنکھوں میں خارش یا آنکھوں کا پانی آنا بار بار چھینکیں آنا اور ناک بند ہونا یہ ایک شدید اور فوری رد و عمل ہوتا ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے اس میں سانس رکنے بلڈ پریشر کم ہونے اور بے ہوش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر سے اپنے الرجی کی تشخیص کروائیں اور جانبی کے کون سے مادے یا چیزیں آپ کو الرجی دیتی ہیں جو چیزیں آپ کو الرجی دیتی ہیں ان سے بچیں کوشش کریں مثلاً اگر آپ کو دھول مٹی سے الرجی ہے تو صاف صفائی کا خیال رکھیں اپنے گھر اور آس پاس کے ماحول کو صاف رکھیں گھر میں دھول مٹی نہ جمنے دیں اور وقفاً و وقفاً صفائی کریں اگر آپ کو ہوا میں موجودہ الرجین سے الرجی ہے تو ایئر پرفائر کا استعمال کریں تاکہ ہوا صاف رہے ڈاکٹر کئی تجویز کردہ ادویات استعمال کریں تاکہ الرجی کے اثرات کم کیے جا سکیں اگر کسی خاص غذا سے الرجی ہو تو اس سے پرہیز کریں اور متبادل غذائیں استعمال کریں جلدی پر کوئی قریم یا لوشن لگانے سے پہلے اس کی آزمائش کر لیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس سے الرجی تو نہیں ہوتی اگر آپ کو پالتو جانوروں سے الرجی ہے تو ان سے دور رہیں یا ان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں تدابیر ہے جن پر عمل کر کے آپ الرجی کے خطرات سے بچ سکتے ہیں اگر الرجی کے علامات شدید ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں